जैसे कोइ चीज कीनके दै छी बजार उजार से या मार्केटसँ दै छी कोइ चीज पेंटिंग ओहि से अच्छा अपना हाथ से कोइ चीजके बनाके दै छी तऽ केओ देखैत छै तऽ बताबैत छै कि अपना हाथ से कितना प्यार से दिल से बनाके देलकै हइ या कितना मतलब अच्छा करैत छै अच्छा होय पर भेल छै कि पेंटिङ्ग करके अपना हाथ से अपना गिफ़्टिङ्ग कैले हइ ओ देखिके अगला इतना खुश होइत छै कि अच्छा होइत छै एहिके लेल पेंटिङ्ग करके अपना से केओके गिफ़्ट करू इतना मतलब अपने आपके अच्छा मतलब दिलमे खुश मिलैत छै एहिके लेल बहुत अच्छा करैत छै